खेलके तऽ सरकारीके जेना जेनाकि जिला स्तरपर सेहो होइ छै एहिठाम ईहो हाइ स्कूलपर दू साल पहिने भेल रहै आओर गैर सरकारी जेना जेकि स्कूलपर मने रोज किरकेट ई सब होइए आओर खेल तऽ विशेष आब इएह देखै छिए जे किरकेट दिस बेसी विद्यार्थी सबके धिआन छै लेकिन फुटबॉल खेल जाहिमे कि सीमित समय रहै लोकके समैओ आओर शारीरिक विकास होइत रहै ताहि दुआरे फुटबॉलपर धिआन देबाक चाही फुटबॉल खेल